اتر پردیش ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست کے طور پر اس کو جانا جاتا ہے یہ ہندوستان کا کی سب سے بڑی ریاست ہے ثقافتی اور تہذیبی معاملات میں جو اہم واقعات ہیں یا جن واقعات کے ذریعے اتر پردیش کی تہذیبی اور ثقافتی تاریخ مرتب ہوئی ہے ان میں سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو مغلوں کی یہاں پر آمد اور اس آمد کے بعد ان کا ذوق اور شوق اس ذوق اور شوق میں فن مصوری فنِ تعمیر اسی طریقے سے علم علمِ فنون میں شاعری ادب اور تیر اندازی گھڑ سواری یہ اس طرح کی اور تمام چیزیں اور اسی طریقے سے فن تعمیر مغلوں نے ان تمام چیزوں پر بہت ہی بڑے پیمانے پر کام کیا انہوں نے تمام اس طرح کے لوگوں کو اپنے درباروں میں بلانا شروع کیا اور ان کو انعامات سے نوازنا شروع کیا جو فنِ تعمیر میں یا فنِ موسیقی میں یا فنِ شاعری میں مہارت حاصل لگتے تھے اس طریقے سے انہوں نے ایک آرٹ اور ایک کلچر اور ایک تہذیب کو فروغ دینے میں اہم رول ادا کیا اور اسی طریقے سے انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگس بنوائی اس میں سب سے اہم آگرے کا جو تاج محل ہے جو اتر پردیش میں واقع ہے اور پوری دنیا میں کے سات عجوبوں میں اس کو ایک عجوبہ مانا جاتا ہے تو وہ بھی اتر پردیش میں ہے اور مغلوں نے اس کو بنوایا آج بھی وہ اسی طریقے سے اپنی آن بان شان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے دوسرے لکھنوی تہذیب لکھنؤ شہر نے اتر پردیش کا جو ایک شہر ہے راجدھانی ہے اس نے بھی نوابوں کا یہ شہر رہا کرتا تھا یہاں نواب لوگ بستے تھے نوابوں نے اپنا اہم رول ادا کیا کھانے اور پکوان کی ایک یہاں کی اپنی تاریخ ہے مختلف طرح کے کھانے مختلف طرح کے ذوق شوق مختلف طرح کی چیزیں یہاں پر موجود ہیں جو اتر پردیش کی تہذیبی شناخت قائم کرنے میں اپنا اہم رول ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں